हेलो हेलो की कुन्दनजी की हाल ठीक यऽ बढ़िआँ बढ़िआँ खूब बढ़िआँ हँ हँ हँ हँ हँ बढ़िआँ यऽ बढ़िआँ यऽ खूब बढ़िआँ यऽ आ सिचुएशन तऽ बुझिते छियै जे अपनासभ अहाँ ताहिमे स्पेशलिस्ट छी आ अर्थशास्त्री छी स्पेशलिस्ट छी तऽ अहाँसभकेँ जे परिस्थिति छै एखन समसामायिक एहि परिस्थितिमे जे बिहारक स्थिति अछि अर्थव्यवस्थाके तेकरे जानकारीसे आ ओहिमे हमहुँ छी ओ जानकारीके लाभ लैत अपनो कोना ने कोना कनिओटा समृद्ध होय आ बिहारक

हँ हँ

हँ हँ

हूँ

अरे बा आनु